हाँ मैंने अपने खाना पकाने के शौक को एक पेशे के रूप में बनाने के बारे में सोचा था मेरे परिवार की प्रतिक्रिया काफ़ी खुशनुमा थी वो खुश थे कि मैं अपना खाने बनाने का पेशा एक ऊँचे स्तर पर कर रही हूँ